ٹیکنالوجی کے ذریعے ہماری زندگی میں کافی چیزیں بدل گئی ہیں اور ہمیں ٹیکنالوجی سے بہت زیادہ فائدہ بھی ہوتا ہے کیوںکہ ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے تو ہم ٹیکسی سیٹ بک وغیرہ آڈر بک کر دیتے ہیں اور ہمیں کہیں جانے کے لیے کہیں جانے کے لیے کوئی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم آڈر دے دیتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے وہاں کے لیے بک کر دیجیے اور ہمیں بینک میں بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم نیٹ بینکنگ اپنے فون پر چلا سکتے ہیں ہمیں بینک نہیں جانا پڑتا جس کی وجہ سے ہمیں ٹیکنالوجی سے بہت زیادہ فائدہ ہے اور ہمیں ہوٹل بک کرانے کے لیے بھی فون سے ہی انٹرنیٹ سے ہی کام ہو جاتا ہے جو ہمارے لیے بہت فائدے مند ہے اور ٹیکنالوجی ہمارے ذریعے بہت زیادہ فائدے مند ہے کیوںکہ اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے ہماری ساری چیزوں کی معلومات ہمیں ٹیکنالوجی سے ہی مل جاتی ہیں